ہماری جڑیں دادا دادی ہیں ہمارے دادا دادی دیہات میں رہا کرتے تھے اور ہم لوگ شہر میں رہتے ہیں میرے والد کو نوکری کے سلسلے میں شہر آنا پڑا لیکن میرے دادا دادی کی محبت کی کشش کی وجہ سے ہم لوگ اکثر اسکول کی چھٹیاں بتانے وہاں جایا کرتے تھے اکثر ہم لوگ دادا دادی سے ملنے کے لیے چھٹیوں کا انتظار کیا کرتے تھے میرے دادا دادی سے کئی یادیں جڑی ہوئی ہے ان میں سے ایک یاد ہمیشہ مجھ سے جڑی رہتی ہے ایک دفعہ میں آم کے جھاڑ پر آم توڑنے چڑھ گئی تھی پر مجھے اترنا نہیں آتا تھا میں نے ڈر کے مارے دادا دادی کو آواز لگائی جیسے ہی میری آواز سنی دادا دادی نے فوراً حرکت میں آ کر دوڑ لگائی جس سے میری دادی کے پیر میں چوٹ لگ گئی پر اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے مجھے گرنے سے بچانے آ گئے